हेल' बियो उबेर सालायग्रानाव नांदों ना औ आं बे उबेरखौ बुक खालामदोंमोन औ औ आं माने मोनसे जायगायाव थांगोन नोंथाङा खयथासिमाव सौफैगोन आंनि रुम सिङाव डिचटेना फाइभ किल' मिटार जागोन नोंनिफ्राय आं थांगोन माने मोनसे गवाहाटि एयारपर्टआव माने फ्लाइट हामनो थांगोन आं फुंनि दस्तायावनो फ्लाइटखौ मोनैनांगोन आं माने थाब थांनांगोन औ भाराखौ फास हाजार लादो फास हाजार थाबैनो सहैनांगोन लामायाव लाखिनांगौ गोनांथि जेबो गैया डायरेक थांसै आंखौ दोनहैदो एयारपर्टसिम एयारपर्टनिफ्राय आं डायरेक थांगोन माने नों गाबोन फुङाव जोंनाव चात्तासोआव सौफैनाय खालामदो जोंनि आंनि लकेशननिफ्रायनो गाखोलांगोन आं नोंनो लकेशनखौ वाथ्च एपाव शेर खालामगोन नोंथाङा थाबैनो फैबानो जाबाय फुंनि दस्तासोआवनो थांगोन औ भाराखौ बिसिमखौनो खालामबानो जाबाय नोङो जोंनाव गाबोन फुङाव फैबाय फैबान जाबाय आं लकेशन गासिखौबो खोनथाहरगोन नोंनो आंखौ जास गाबोन फुंनि जि बाजिनि सिगां सिगां गवाहाटि एयारपर्टसिम दोनहैबानो जाबाय आंहा मुम्बाइसिम फ्लाइट दङ आं आंखौ हानायमानि थाबैनो दोनफैबानो जाबाय आंखौ दोनै थाबैनो हानाय मानि थाबैनो दोनहैबानो जाबाय औ दामखौ फास हाजारखौनो हमबानो जाबाय